अॼुकल्ह जा ॿार डुकूं न था पाइण ऐं घर में ही सॼो ॾींहुं मोबाइल ते रांदि था कनि ॿारनि खे ॿाहिरि वञी रंदि करणु खपे ऐं डुका पाइणु खपे डुकां पाइण सां घणा ई फ़ाइदा आहिनि उनसां दिलि जी बीमारियूं न थींदियूं आहिनि डुकण सां निंड बि सुठी ईंदी आहे डुकण सां असांजो मिज़ाजु सुठो थींदो आहे अॼुकल्ह जा ॿार थोरो ई डुक पाए थकजी था वञनि घरु वारनि खे इहो ध्यानु ॾियणु खपे त उन्हनि जा ॿार सॼो ॾींहुं मोबाइल में न था रांदि कनि ऐं ॿाहिरि वञी बि ज़रूरु रांदि कनि था ऐं डुकूं पाइनि था